हरिओम साईं हा बसि मां तव्हां कीअं आहियो जी जी ऐं मां हितां गुजरात जे बारे में त तमामु ॿुधो आहे त अॼु तव्हां छा मूंखे गुजरात घुमाईंदा पाण सां गॾु पहाड़ मंदर बसि इहो ई घुमायो त असां लाइ त वधीक सुठो आहे

हा हा बिल्कुलु नंढा हुजनि की वॾा हाणे मंदर त छा त घुमणु ज़रूरी आहे हिते माना दर्शन हले पियो

हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा पर मां हिते ॿुधो हुओ की नारायण सरोवर जे हिते हिकु झूलेलाल जो मंदरु ठहियो आहे नओं त छा तव्हांखे उन जी ॼाण आहे अछा वॾियूं मूर्तियूं बि ठाहियूं अथनि तमामु सुठो पोइ त हिते वञण त ज़रूरी आहे हिकु दफ़ो हिते घुमी अचण ज़रूरी आहे की वठी हलो गॾु त हिते घुमी ईंदासीं हिन साइड जी ऐं तव्हां ॿुधायो ॿियो किथे असां घुमी था सघूं आसे पासे जे एरियाऊं किथे घुमी सघूं जी जी

अच्छा बढ़िया मतिलबु हितां जा ईअं माण्हू घुमणु वेंदा आहिनि हुते वधीकतर ईअं इहो त तमामु सुठो आहे ऐं ॿियूं कोई जॻहियूं आहिनि हिन जे आस पासे में हिते किथे या ॿियूं बि अच्छा इहो माता जो मढ़ उहो ई जिते माण्हू पंधु पंधु ईंदा आहिनि ॿाहिरिनि देश खां पोइ हिते ईंदा आहिनि या राज्यनि खां ई अच्छा तमामु सुठो

अच्छा ईअं त हलो तमामु सुठो हाणे मिलूं था हिन आर्तिवार ते अचां थी मां त सॼो घुमाइजो हफ़्तो तव्हां मूंखे हुते अची ठीकु आहे बिल्कुलु तव्हां लिस्ट तयारु रखो बसि मां अचां थी हा जी जी जय झूले